घणनि ई स्कूलनि में रन्निंग यानि कि भग जोड जो कार्यकर्म रखियो वेंदो आहे उहो हिन करे रखियो वेंदो आहे जीअं बार पंहिंजो हैल्थ खे यानि कि पंहिंजी तबियत थोरी सुठी नमूने हली सघनि चली सघनि ऐ पंहिंजो विकास करे सघनि जीअं हुनखे तीअं हिन में बधंदा तीअं हुनजो ग्रोथ चङी तरह थींदो ऐं नंढा बार वधिक एक्टिव थींदा